ہیلو السلام علیکم آپ اسکول کی پرنسپل بات کر رہی ہیں جی وہ مجھے نا میں آپ کی اسکول کی ٹنتھ کلاس کی اسٹوڈنٹ بات کر رہی ہوں کشور تو در اصل بات یہ ہے کہ میرے فادر کا جو ہے ٹرانسفر ہو رہا ہے لکھنؤ میں تو مجھے مجھے جو ہے ٹرانسفر سرٹیفکیٹ چاہیے

تو مجھے کل ہی ٹرانسفر چاہیے کیونکہ کل ہی ہم لوگ وہاں شفٹ ہو رہے تو مجھے جلد ہی چاہیے کل تک

جی جی

میں وہاں سر سید گلوبل اسکول میں ایڈمیشن لے رہی ہوں جی جی میں آپ کو ساری باتیں بتاؤں گی کیسا اسکول رہا کیسی کلاسز رہیں ٹھیک ہے پھر میں کل آتی ہوں اللہ حافظ